जोंनि गोदोनि दुलाराय बुहुमाव गोदो आबै आबौनि दिनाव आबै आबौ गैयामोनबाबो जों कौरभ फानदब होननाय मोनसे दंमोन बुहुमाव बेसोरो कौरभ फानदब क्रिस्ना स्रि क्रिस्नफोरजों दावहा नांनाय बोरला थिर गावलायनाय बान हरलायनाय राबनखौ गावथार लायनाय बेफोरसो गोदोनि सल' सल' गोदोनि रामायन महाभारत बायदि सल' बिसोर रहस्या गोनां नायथावथाव नुलायलांङो टिभि बायदिसिना आव नुयो जोंङो बेफोरखौ नायबाय थाथाव थाव सानो आरो दा मा रोखोम मा रोखोम बुजिया जोंङो बेफोरखौ थेवबो नायनानै बुजिनाय बायदि मोनो बुजिजोबा जों थ' ओरैनो बांद्राय जों गोरों गोराबो नंङा दा टिभि फ्राव जों नाययो बिखौनो कौरभ फानदबनि राबनजों जुध्द' नांनाय बिराद मोजां मोनो आरो बिखौनो रहस्य गोनां जोंङो सानो आरो